مذہبی ادارے معاشرے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ صرف عبادت کی جگہ نہیں ہوتی بلکہ روحانی تعلیمی اخلاقی اور سماجی خدمات کا مرکز بھی ہوتی ہیں مختلف مذاہب کے ادارے جیسے مسجد مندر گرودوارا گرجا گھر وغیرہ میں کئی طرح کی سرگرمیاں انجام دی جاتی ہیں مذہبی اراد اداروں میں انجام دی جانے والی اہم چیزیں عبادت اور دعا نماز مزا مساجد میں پوجا مندروں میں بھجن کیرتن گرودواروں اور مندروں میں دعا اور عبادتی مجالس گرجا گھروں میں یہ سب روحانیت کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہوتی ہیں